جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ کیا آپ اپنے گاؤں کے بارے میں بات کر سکتی ہیں تو جی ہاں میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہوں گی میرے گاؤں کا نام علی گڑھ ہے فون علی گڑھ اتر پردیش میں ہے اور میں اسے اس لیے پسند کرتی ہوں کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کا نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے یہ دنیا کی نمبر ون یونیورسٹی ہے یہاں ہر ایک انسان کی لیکر ہر ایک چیز کے لیے فیسلٹیز ہے یہ ان کے جو آنر یا فاؤنڈر کہیں یا ہم وہ جو تھے جنہوں نے بنائی تھی ان کا نام سر سید احمد خاں ہے اور میرے گاؤں میں بہت اچھے اچھے باغ بھی ہیں بہت اچھی جہاں بہت اچھی اچھی تصویریں آتی ہیں اور جو سر سید احمد خاں ہیں جنہوں نے یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی تھی اس میں ایک لائبریری ہے جس کا نام مولانا آزاد لائبری ہے یہ ایشاء کی سب سے بڑی لائبری ہے تو یہاں ہر ایک بچے کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ چاہے اور اپنی پسندیدہ کتابوں کو نکالے اور پڑھے کسی کو کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے تو میرا گاؤں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے بہت مشہور ہے میرے گاؤں کا نام علی گڑھ ہے اور اسی علی گڑھ پر اس یونیورسٹی کا نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی رکھا گیا ہے میرے گاؤں میں بہت زیادہ ہر چیز کی فیسلٹیز ہیں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے ہر طریقے کا انسان ہے ہر طریقے کے انسان کی پوری سمسیائیں ہیں ان سب کا حل ہے تو اسلئے مجھے اپنا گاؤں بہت پسند ہے